जोङो ओ लोगो लोगोफोरजों बयजोंबो ओंखाम जमा जानो मोजां मोनो फोरबो फालिनायाव जोङो ओंखाम गोरलै जायो न'खराव आरो खौसेथि जोङो बिसि फिसा ज' ओ बिखुनजो बिहाव जों गासैबो ओ बिदिनो गासिबो फोरबो फालिदोंनालाय जोङो फोरबो फालिनायाव जोङो बयखौबो इसे इसे जाथों होननानै जोङो माइ गोरलै इदिनो लाबोयो लाबोनानै हानानै सौवो जों सौनानै इदिनो ओ जोङो फुजा होयो आरो फुजा होआब्ला जों जाया आरो बाथौ फोरबो फालियाब्ला जों जाया बेनिखायनो जोङो गासैखौबो खुरमा जाथि बाय बाहागि जों बिदिनो फोरबो फालिथाय जाबायनालाय बेयाव जोङो गासैखौबो हांख्रायहरो लिंहरो बिदिनो जोङो मान लालाय लायो फुजि लायो आरो जोङो इदिनो जा होयो इदिनो लिंहरनानै जोंनि न'खराव गासिबो फैनानै ओ खुसियैनो जोङो जायो मिनि खुसि रंजायो बिदिनो आर'ज मेथाइ खननाय मानाय बायदिसिनायावबो जोङो खौसेथि लाबोयो आर'ज हानजा बायदिसिनाखौ लाबोनानै बिदिनो जों जाहोयो आरो जाहोखांनानै जोङो बयखौबो मान लास्राङो खुलुमस्राङो बेबायदिनो जोंनि न'खराव गोजोन सफैथों होननानै जोङो फोरबोखो फालिनाय जायो गोजोन हामलाय हरो इसोरखो इसोरा जोंखौ जेरैखि जाया थांना थाथों इदि होननानै बोर हरथों होननानै जोङो आर'ज मेथाइ खनो बिदिनो खनबाय जों लोगो इरि फोरखौबो लिंहरो इदिनो फ्रसाद गाज्रि बायदिसिना जानो ओमफ्राय जानानै बयबो थाङो साहा लोंहोयो बायदिसिना मेथाइ इरि जाहो हरनानै जोङो न'खरैनो गासिबो जोंहा गिरजा माबा बाथौ फोरबो फालिनाय जायो आरो ओमफ्राय बिदिनो फैयोबो जोंनियाव न'खराव गासिबो ओमफ्राय जोङो आरो बिसोरनो दौरि इरि लाबोनायनो मान हरबाय गासिबो जोंहा आरो बिदि गासिबो खौसे जानो मोनब्लासो मोजां मोनो आरो लोगोफोरजोंबाबो इनिफ्राय जोङो इदिनो जानुवारिफोर बायदिसिना मागो मेला बिदिनो जोङो गासिबो बाय बाहागिखो लिंहरजोबो आरो जानो जानुवारियावबो बिदिनो लोगोफोरजों जोङो ज' खौसेथि जालायनानै ओ जोङो खाना खुजा जायो आरो फालियो आरो बे जानुवारि एक थारिखखौबो जोङो बिदिनो फालिनाय जायो आरो जोङो नै दा फैगौ बे जानुवारियावबो जोङो फालिथायखौ लागोन जों फालिगोनबो आरो माग मेला फैगौ माग मेलायावबो जोङो इफोरखौबो फालि लांगोन बैसागो फैगौ बैसागो बोथोरफोरावबो जोङो इदिनो बयजोंबो लोगो खौसेथि जानानै जोङो जोंनि माबाखौ फालियो आरो जोङो ओ गेदेर उन्दै मान बावलाय लायो जोंहा गामियावनो धोरोम फालियो इदिनो आर'ज मेथाइ रोजाबो इदिनो ओमफ्राय फुंनि समाव फिरफिला बिरहोयो फिरफिला बिरहोखांनायनि उनाव जोङो ओ खौसेथि बोराइ बुरि गासिबो बिमा बिफा ओ जोंनि गथ' गथाइ गेदेरखौ गेदेर उन्दैखौ उन्दै आरो बोर सारस्रिलायो आरो इदि जोङो हान्थु खराइ लायनानै बयखौबो माबानानै फालियो आरो जोङो जोंनि बैसागो बोथोराव इनिफ्राय बे बेलासि समाव जोङो आरो जोंनि गामियाव गोबां खेराइ बायदिसिना बिदिनो मोसायो बराइयो इदिनो बराइलायो आरो जोङो बे बैसागो बोथोरखौ जोङो बोरै बिदाइ हरगोन जोङो बेबायदि माबानानै रंजायो दामो देयो मोसायो बिदिनो जोङो फांसन एरिबो खुङो आरो जों गासैबो लोगोफोर जों ज'नो ओंखाम बोथिसे जालायनि इदि होननानै जों जमा जायो आरो बैसागोआवबो जोङो फालियो जोंनि न'खरावबो जायो बयनिबो न'खराव जोङो बिदिनो ओ गथ' गथाइफोरखोबो मान लानो होयो जोंबो लायो बिहु बान होनानै जोङो बिमा बिफा गासैबो बिहाव बिखुनजो इदिनो न'खरावबो फैयो गासिबो गथ'फोरखोबो खुलुम होयो आरो जोंबो खुलुमो आरो जोङो बे फोरबोखौनो बिराद मोजां मोनो आरो जोङो जोंनि बे फोरबोआनो देरसिन फोरबो बाथौ धोरोमानो बाथौ धोरोमखौ जों मोजां मोनो जोङो गासिबो धोरोमानो सासेयानो सानै सानैयानो साथाम साथाममोन साब्रै साब्रैयानो साबा इदि होनना बुङो आरो बे बाथौ धोरोमा सासेयानो आरो जों बे धोरोमखौनो जों बयबो फालियो बयनिबो धोरोम गावबागाव गाव गाबागाव गाव गाबागाव धोरोम आरो जों जों आरो बे बाथौखौ मोजां मोनो